हैल्लो हां जी शाह जी केह् हाल चाल ऐ यरो कल थोआड़े हा समान लैता हा ए जाकते भेजेआ हा मैं ते सौदा ओह्दे च इक दो चीज केह् आखदे है नी ऐ ते लेते हे उत्थैं राजमा लेते दे ओह्दे च भें इ'य्यां भूरा शूरा लग्गा ते ओह् ना बदली करियै देने पौने न तुसैं हां हां कोई नी हां वा कोई गल्ल नी इ'य्यां नवें बंदे हां कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी ठीक ऐ तां मैं भेजना फ्ही घैंटे अद्धे घैंटे बाद मुड़े ते तुस कर चलो हां कोई गल्ल नी मैं आप्पू लाना शाम्मी चक्कर आप्पू दिक्ख लैगा वा ओ बाप्स करियै देओ शैल ठीक ऐ ठीक